ہندوستان میں سب سے مشہور کھیل ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن ان سارے کھیلوں میں سے سب سے مشہور اور مقبول کی بات کی جائے تو کرکٹ سب سے زیادہ مشہور کھیل ہے ہندوستان کے گلی کوچے میں ہر جگہ ہر شہر میں کرکٹ کھیلا جاتا ہے چاہے وہ بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو سب لوگ کرکٹ کھیلنا بھی پسند کرتے ہیں اور کرکٹ کو دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں اگر بات کی جائے کہ سب سے مشہور کھلاڑی کون ہے تو بہت زمانے سے جب سے ہندوستان میں کرکٹ کھیلا جا رہا ہے بہت سے کھلاڑی آئے اور گئے لیکن اس دور میں کچھ ینگ کھلاڑی ہیں کچھ جوان کھلاڑی ہیں جن کو اس ملک کے نوجوان پسند کرتے ہیں جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے اس میں سے ایک نام ویراٹ کوہلی ہے گزرے ہوئے ہندوستان ٹیم کے کیپٹن ایم ایس دھونی بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ نئے کھلاڑی بھی ہیں جیسے کے ایل راہل ہے ریشب پنتھ ہے یہ سارے کھلاڑی جو ہیں وہ اس مل کے سب سے مشہور کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تب